भैया आप जिस रास्ते से ले रहे हैं यह लम्बा नहीं रहेगा अच्छा जहाँ से हमें शॉर्ट पड़ेगा वहाँ पर अभी काम चल रहा है सड़क का अच्छा तो भैया आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा अभी हमको वहाँ पहुँचने में जहाँ हमको जाना है बीस मिनट लगेंगे अच्छा शॉर्ट रास्ते से जाते तो दस मिनट लगतें ठीक है भैया और हम लोग का लोकेशन पर टाइम से पहुँच जाएंगे न भैया मेरा इंटरव्यू है मुझे साढ़े नौ बजे वहाँ पहुँचना है ठीक है भैया हम पहुँच जाएंगे न ठीक है भैया बीस मिनट लगेंगे ठीक है भैया अभी नौ बजे हैं ठीक है